मैंने कुछ दिन पहले ही एक डिओ का नाम सुना था कि यह न अगर हम कहीं जा रहे हैं तो एक छोटा सा जेब में रखने वाला डिओ है तो हम कहीं भी जाते हैं अभी जैसे गर्मी का समय है तो कहीं पसीने में आ जाते हैं तो हम मैंने एक ऐसा ही एक डिओ लिया था छोटा सा जेब में रखने वाला डिओ और मैंने वह डिओ जब लिया तो मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मैंने उसका डिओ का नाम बहुत सुना था कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है पर मुझे उसकी खुशबू बिल्कुल बेकार लगी और वह डिओ मुझे दुकानदार ने बिल्कुल बेकार दिया मैं उसके विश्वास पर भी लेके आई मुझे यह डिओ बिल्कुल पसंद नहीं आया ना ही मुझे उसकी खुशबू पसंद आई तो मैं इस डिओ से बिल्कुल ही ना खुश हूँ